दे बिदिनोलै माबा खिथि मावनायाबो बेनो आबाद मावनाया ओइ खिथि गायनायफ्रा मैगं थाइगं गायनायफ्रा बिराद खस्थ'लै दाना गोदोनिब्ला मा होनो ओइ ओरैनो मोनोमोन जोङो गोबोरखि हासारल' होनानै दाथ' बिदि बिलाइबावलासो एम्फौफ्राबो बारा जाबाय आरो सालागफ्राबो बारा जाबाय बिदिनो माबा एम्फौ एनलानि मुलि सारनांगौ जायो हासारबो होनांगौ जायो हायाबो नस्थ' जालांबाय बिदिनो हासार बारा बारा होनानै आरो मुलि बारा बारा होनानै बिदिनो फसलफोराबो जालिया ओमफ्राय बिदिनो जाब्लासो जाबाय जायाब्ला फसलखौबो जों मोननो नागिरला दैफोरनिबो सुबिदा गैला ओमफ्राय मा होनो बेफोरखौ जोङो माने हासारनि बोलोआवसो आरो मुलिनि बोलोआवसो मैगं थाइगंफ्राबो सेहेरा जाबोयो एम्फौ जानायफ्राबो खम जाबोयो आरो फाननायावबो बिदिनो खस्थ' आरो एम्फौ जाब्लाथाय बायना जानो नागेरा दा एसेबां स्लिम स्लिम जायो बेफोरखौसो थब थब लाङो ओमफ्राय बे एम्फौ जानायफोरखौ नायसनला बिदियावनोथ' बिदिनो जालांदों दा हाफ्राबो गाज्रि जालांबाय नै जाग्राफ्राबो बिदिनो खस्थ' मारै होनब्ला मोजां मोजां स्लिम स्लिम जानोसै मुलिफ्रा बारा होबाय नालाय स्लिम स्लिम जाबाय बेमार आजारफ्रा बारा जालांबाय नै बिदियावनो हमनो हाला लकेल हासारखौथ' होला जोंनि गोबोरखि हासारखौ एफाल' होबाय सरखारि हासार बांसिन होबाय नै बेबादि आरो बिदिजोंसो माबा फसल मोननाय बायदि जाबाय दाना ओंखायनो हाफ्राबो नस्थ' जालांबाय सरखार हासारखौ बांसिन आरो बै मुलिखौबो बांसिन सारबाय अबेबा हा खामलाबनाय बबेबा एम्फौनि सारनायावबो बिदिनो बारा जालांबायना आथा खामनायफ्रा आथा दंना मुलिफ्राबो बिबायदियावनो माबा जालाङो आरो हाफ्रा गाज्रि जालाङो आरो रानस्राव सास्राव जालाङो बाराद्राय मुलि होब्लाबो जाया हासारबो बिदि गोबोरखि हासारफोर होब्ला मोजां थाजिम जायो आरो खिन्थु रोङा मानसिफ्रा बाराद्राय हासार गारो बेयावनो बानायनायखायनो बिदि जालांबाय नङाब्लाथ' आवगोलनि बादिब्लाथ' गोदोनिब्ला जेबो नङामोन दालाय बिसोरनि मावब्लाबो हासार हुसारजोंनो मोजां जालाङोमोन गोबोर हासारजोंनो दाथ'बिदि नंला बिदि दैबो होनांगौ खिथि नायै खिथि खबिफ्राबोथ' बिराद दै नांगौ मुलिखौबो होनांगौ गोबोरखि हासारब्ला साबसिन आरो खबिफ्रा सरखारि हासार खम होब्लाबो जायो गोबोरखौलाय थामाम होब्ला मोजां जाथारो आरो खबिफ्रा बान्दा खबिफ्रा फुल खबिफ्रा जानायफ्रावबो मोजां गेस्रेम जायो ओमफ्राय बिदिनो आरो फाननाय दाननायावबो लकेल होननानै नागिरो सोरबा सिनायनायफ्रा मोजांलै बिनि माल फाननायफ्रा होननानै खबिफोरखौबो बिदिसो मावनांगौ दा होनना बुंलायलायगोन सोरबा जानो लांफैनायफ्रा बायना लांफैनायफ्रा बिदि आरो ओमफ्रायथ' बिदिनो जानो मोनबाय नालाय मोजां मोनलांबाय अ बिदिसो मावनांगौदा खिथिखौ हासार खम गोबोरखि हासार बांसिन होब्ला मोजां मोनलै मावनाया हाफ्रा नस्थ' जाया सरखारि हासार होब्लाथ' मुलिखौ बाराद्राय होब्ला बिदिनो जालाङो हाफ्रा नस्थ' जालाङो आरो एसे आरो बिदिनो आरो दस्रा दस्रि बे मैगं थाइगंब्ला बे सबायबिमाफ्राबो बिदिनो गोबोरखि हासारजों साबसिन जायो मुलिखो खम होलांनांगौ ओमफ्राय मुलि खरा होब्ला जोंनो जानायावबो गिनांगौ जायोना ओइबायदि नंखायनो जोङो लकेल मावना जायोब्ला जों मोजां मुलिफोरखौ खम होयोब्रा जोङो बै फाननायफ्रा बिदिनो बांगाल जुंगालफ्राथ' बिराद मुलि होयो इसोरनिखौसो फसायबावो नङाब्ला हनै जोंख्लाब माफ्लाब जानोसै जानायफ्राव नस्थ' जाहैयो थाब मोना मोना जाहैयो ओमफ्राय जोंनि गोबोरखि होनायफ्रा संनायफ्रावबो लेब थांगोन आरो बे हासार होनायफ्रा गोब्रा गोरा राखाब राखाब राखाब जायोदा राखाब राखाब जायो हासार होनायफ्रा मुलि बारा होनायफ्रा बेबायदि आरो ओमफ्राय मुलि खम होनायफ्रा मा जायो होमब्ला रुबु मोनगोन आरो मोजांबो मोनजालांगोन थाबबो मोनगोन संनायफ्राव मुलि होयैफ्रा खम होनायफ्रा हिसाबनि होनो रोंब्ला आरो हिसाबनि अभार होयोब्लाथ' बे रााखाबखाब जालांगोन गोरा गोरा मोनजागोन जानायफ्राव नैबेनो आरो ओमफ्रायथ' माबा इनिफ्राय बिनो आरो जोङो गोदो मावनाय समाव बिदिनोमोन मिलायदों